अच्छा अच्छा तऽ ठीके छै आबू ने एतऽ घुमैके बहुत जगह छै परसा हाटमे पारसनाथ शिबशक्ति मन्दिर छै ओतऽ दुर्गा मंदिर भी छै राम जानकी मन्दिर भी छै हनुमान मंदिर छै आबू घुमा देब रानीगंजमे भी काली मन्दिर छै शिव मंदिर छै घुमय बला बहुत बढ़िआँ जगह छै तऽ धर्मशालाके भी व्यवस्था छै रात्रि विश्राम भी कए सकै छी पोखरि तालाब भी छै स्नान करैके लेल बहुत रमनीक जगह छै एतय आओर अररियामे भी काली मन्दिर बहुत पुराना प्रसिद्ध मन्दिर छै आबु अहाँके हँ आबू अहाँके घुमा देबै एतय बहुत बढ़िआँ बढ़िआँ जगह छै फारबिसगंज मे भी छै सुल्तान पोखरि छै उ भी घूमि लेब बहुत अच्छा जगह छै एतय पुजारी सब भी अच्छा छै योग्य छै

पाइ लागत रहैके व्यवस्था हँ सब चीजके होटलके भी व्यवस्था छै खाना पीनाके व्यवस्था छै अपन सब चीजके व्यवस्था उत्तम छै हँ आबू कहिया अयबै हँ रविके आबू ने सोम कऽ हँ सोम सोमके बहुत भीड़ लागै छै एतऽ बड मेलो लागै छै आओर भी कए जगह छै स्थान घुमैके अहाँ एतए आयब ने घुमबै एतए एकर बाद अपने अहाँ देखबै बड नीक लागत आनन्द आबै छै एतऽ हूँ हँ साबन महीना छियै बड नीक व्यवस्था छै एहिठाम ठीक छै आबु ठीक छै राखू